ہلو یس گُڈ مورننگ

آ اچھا کتنے ہیں کینڈیڈیٹس اچھا تو میل اور فیمیل کتنے کتنے ہیں اچھا تو ہم کتنے کینڈیڈیٹ کے لئے وہ کر رہے تھے ہاں کتنے ممبرس کی تھی اچھا تو آپ ایک کام کریئے آپ اُن لوگوں کو ففٹی سکسٹی ممبر جمع ہونے دیجئے اُس کے بعد اُن لوگوں کو ہم انٹرویو لیں گے اُن لوگوں کو بولئے کہ میڈم میٹنگ میں ہیں اور اُن لوگ کو ویٹ کرنے کے لئے کہیں اُس کے بعد سے انٹرویو کا ٹائم اسٹارٹ ہو رہا بلکہ وہ بھی ایک گھنٹے کے بعد اسٹارٹ ہوگا بولئے آپ اور وہ ففٹی ففٹی سکسٹی ممبرز جمع ہونے کے بعد آپ میرے کو انفارم کریئے میں آپ کو جب بولتی ہوں میں اوکے آئی ایم ویٹیگ